बेगुसराय ज़िले में जलवायु पहले से तो अधिक बेहतर है पहले जो था उसमें जल का योजना नहीं था बारिश भी अच्छे से नहीं होती थी अब अब हर इलाके में हर गली में हर मोहल्ले में नल जल का योजना लग गया है जिससे पानी पीने के लिए और जीवनयापन के लिए परेशानी नहीं होती है क्यों किसानों के लिए किसानों के लिए ना जल से तो खेत में सिंचाई नहीं हो पाती है इसलिए ठीक टाइम में वर्षा भी नहीं होता है सही टाइम में सिंचाई नहीं हो पाती है जिससे फसल पर भारी मात्रा में नुकसान होता है इसलिए दैनिक जीवन पर दैनिक जीवन पर अब नल जल योजना से तो कुछ प्रभाव नहीं पड़ता लेकिन लेकिन बरसात से वर्षा में अगर वर्षा सही टाइम पर बारिश हो तो किसान अच्छे से अनाज उपजा सकें अच्छे से गेंहूँ उगा सकें जिससे किसान और और अन्य अन्य आदमी को तकलीफ ना हो गर्म जैसे गर्म गर्मी पहले गर्मी मार्च से शुरू होती थी और और अगस्त में ख़त्म हो जाती थी लेकिन अब कुछ अब कुछ पोलुशन की वजह से ज़्यादा में ज़्यादा मात्रा में पोलुशन जिससे फैक्ट्री फैक्ट्री कार बस आदि सबसे जलवायु वायुमंडल पर ज़्यादा प्रभाव भी पड़ता है इस इसके लिए हमारा हमारा जलवायु मौसम ख़राब हो जाता है